दोदल दोस बेबिंगाय आनी दोसी कापां आनी फणसा कापा आनी गोड उकडलेली भकरी पातळ्यो उकडलेले मोदक भाजलेले मोदक निवरें साकर भात गोड मुगा उसळ गोडाचे फोव आनी रोसांतले फोव आनी शंकरपाळी मणगणें तिसाण बनाना पुडींग खाजें लाडू आनी नाल्ला कापां भिकणां लाडू चिकी गोड उसळ आनी पुरी आनी शिरो आनी मुगाची खिचडी आनी ताल्लां आनी दाळीची खिचडी आनी तांदल्याची खीर आनी नाचण्याचें लाडू आनी नाचण्याची कापां आनी बुंदी लाडू आनी मुगाचे लाडू आनी आनी आनी किदें आसूं शकता रव्याचें लाडू आनी पिठाचे लाडू